जेह्ड़ी फोटोग्राफी ऐ नी पैह्लै जमानै ते अज्ज जमानै बड़ा फर्क आई गेदा पैह्लै जमानै जेह्ड़ी होंदी ही ओह् ब्लैक ऐंड़ वॉईट होंदी ही ते जेह्ड़ी अज्ज दै जमानै फोटोग्राफी ओह् कल्लर फुल्ल होई गेदी पैह्लैं जेह्ड़े कैमरे होंदे हे ओह् बी लोह् रेंज़ दे होंदे हे जेह्ड़े मैंह्गे मैंह्गे कैमरे होंदे हे उऐ कमैरे अज कल उनैं कवालटी दा थ्रू इयां फोनैं च देई ओड़े दे जेह्ड़े मतलव कि अज कल लाई लैओ लख लख दो दो त्रै त्रै लक्ख दे सट्ठ सट्ठ लक्ख रपे दे कैमरे आई गेदे न